मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग बहुत ही बहुत ही अहम हिस्सा है कृषि के कृषि उद्योग के द्वारा ही जो है सभी को राशन मिलता है रासन प्राप्त होता है कृषि उद्योग के कारण ही जो कृषि के कारण ही सभी को रासन जो है मिलता है जिससे सब राशन प्राप्त करते हैं कृषि उध्योग हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कृषि उद्योग से ही से ही सबको राशन प्राप्त होता है और जो रासन प्राप्त होता है उससे हम अपना जीवनयापन करते हैं उससे उस उस कृषि के उस कृषि उद्योग से ही हमें राशन मिलता है हम उस रासन को खाकर ही अपना जीवनयापन करते हैं कृषि उद्योग प्रांत के आर्थिक विकास के लिए क्या नहीं कर सकता बहुत कुछ कर सकता है कृषि उद्योग बहुत ज़रूरी होता है कृषि उध्योग हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है अगर कृषि उध्योग नहीं रहेगा यदि भारत में कृषि नहीं होगी खेती नहीं होगी तो तो इंसानों को मनुष्यों को भोजन कैसे प्राप्त होगा जब तक कृषि नहीं होगी अच्छे से तो भोजन नहीं मिल पाएगा और इंसान बिना कृषि उद्योग के जीवित कैसे रहेगा जब तक कृषि उद्योग नहीं होगा तब तक हमें भोजन रासन प्राप्त नहीं होगा और हमें रासन नहीं मिलेगा तो हम खाएँगे क्या अपना जीवनयापन कैसे करेंगे इसलिए कृषि उध्योग जो है वह बहुत ज़रूरी है कृषि उद्योग प्रांत के आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ कर सकता है